भारत की आधिकारिक भाषाएँ तो हिंदी है और देश में आम तौर पर बोली जाने वाली बंगाली पंजाबी मल्या मलयालम तमिल कन्नड़ और भोजपुरी बिहारी और राजस्थानी जिसको मारवाड़ी बोला जाता है यह सारी हमारी हमारे देश की विविधता के बारे में यह बता सकते हैं कि हर तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं